हाँ मैं बाहर यात्रा करने गई थी और यात्रा में मुझे बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा सबसे पहली बात तो अब बस्सें इतनी खचाखच भरी हुई थीं की वो बस में ना हवा लग रही थी और ना कुछ तो उसमें एकदम ज़्यादा भरे रहने के कारण हमारी तबियत खराब हो गई थी और तबियत खराब होने के कारण हमारा बीपी हाई हो गया था बीपी हाई हो गया था तो और फिर बीच में हमको बस वाले को रोकना पड़ा और बीच में बस वाले ने बस रोकने के बाद में हमें हॉस्पिटल लेकर गए तो और फिर उसके बाद में फिर से हमने यात्रा शुरू की तो फिर से हम बस में बैठे दूसरी बस में तबियत अच्छी होने के बाद में लेकिन दूसरी बस भी जाते समय में रास्ते में पंचर हो गई और रास्ते में पंचर होने के कारण हमको एक घंटा लेट जाने पड़ा जाना पड़ा तो ये सब कठिनाइयाँ बाहर जाने से बहुत सारी कठिनाइयाँ बहोत सारी दुविधाएँ और कभी भी बाहर जाते समय में साथ में पानी की भी व्यवस्था होना ज़रूरी है पीने का पानी तो ये सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है